हलो हलो एकता देवी अभी आबड़ी इस साल जो इलेक्शन हो रहा है तो आप किसको दीजिएगा वोट

तो आपको अच्छा लगता है आपको अच्छा काम किया है

मुझे तो पसंद नहीं है तो मोदी ठीक लग रहे हैं

हम तो चाहते हैं उधर कांग्रेस को वोट दे देते हैं

आपको मोदी ठीक लग रहे हैं अगर दीजिएगा मोदी तो हम भी दे देंगे मोदी को लेकिन बोलिएगा कांग्रेस को देने के लिए तो हम दे देंगे कांग्रेस को

तो मोदी क्या क्या चीज़ किए हैं

अब जो लड़की को भूमियार को नहीं मिलता है नौकरी अब ठीक है दे दीजिए मोदी को ही